जय झूलेलाल असां घर में पंज भाती आहियूं हिकु नंढो पोटो बि आहे मूंखे असां ॾाढो सभई प्रेम सां रहंदा आहियूं घर में असां ॿ लेडीज़ आहियूं ॿ छोकिरा हिकु हिन जो पपा ऐं हिकु मूंखे पोटो आहे असां मुंहिंजी नुंहुं सां मूंखे ॾाढी सुठी तरह लॻंदी आहे उहा बि ॾाढी सुभाउ जी सुठी आहे मुंहिंजी नुंहुं बी एड पास कयो अथईं उहो हिते मूं वटि अची बी एड पास कईं उहा बि ॾाढी सुठी घर जी छोकिरी आहे मुंहिंजी नुंहुं सुभाउ जी बि ॾाढी सुठी आहे उन खे मां थोरो घणो कुझु बि सेखारींदी आहियां त मूंखे चवंदी आहे ममी मां हिते तव्हांजे घरु अची करे सभु कुझु सुठी तरह सिखियो उहा महाराष्ट्र नासिक जी आहे असांजे गुजरात में हिते हर शइ गुजराती आइटमूं हूंदियूं आहिनि पहिरियों उहा आई त कुझु कुझु आइटम न खाईंदी हुई पर हाणे हिनखे गुजरात जी हर आइटम सुठी तरह वणंदी आहे जीअं त उन खे खमण न ठाहिणु ईंदो हुअसि उंदियू सिज़नेबल असां ठाहियूं त उहा न खाईंदी हुई पर हाणे उहा सभु कुझु खाइणु सिखी वई आहे हुन मूंखां उंदियूं कीअं ठाहिणो ममी उहा मूंखे सेखारियो त मां पंहिंजी नुंहुं खे प्रेम सां उंदियू कीअं ठाइबो आहे उनमें छा छा पवंदो आहे उनखे मां सभु कुझु सेखारियो त धीरे धीरे हिक साल जे अंदरु ॿिए सालु ताईं उंदियू माना पापड़ी आई त हुन हुनखे मां बिहु करे सेखारियो कीअं कीअं विझिबो आहे छा छा विझिबो आहे त उहा धीरे धीरे जीअं मां हुन खे प्रेम सां सेखारियो त उहा सम्झी करे सिखी वई ऐं ठाहिणु लॻी त हाणे उहा पाण सभु गुजरातियूं आइटमूं खाईंदी आहे मुंहिंजी नुंहुं चवंदी आहे ममी तव्हां मूंखे सेखारियो मां साउरनि में अची सभु कुझु खाइणु लॻियमि मूंखे तव्हांजी सभु गुजरातियूं आइटमूं अॻिते बि सेखारींदा ईंदा कयो ममी मां तव्हां खां सिखंदमि जीअं मुंहिंजी धीउ खे मां सिखायो तीअं मां नुंहं खे बि सेखारियो मुंहिंजी धीउ बि उते साउरनि में पालघर बॉम्बे वञी उंदियू सिखी वई उते उहा बि खाई करे ॾाढो सुखी खुश थींदा आहिनि उहा बि चवंदा आहिनि असांखे धीउ नुंहुं ॿई सुठी तरह मिलियूं आहिनि असां बि ख़ुशि आहियूं पंहिंजी धीअर नुंहरनि सां घर में एकिता सां हलिणो वॾो परिवार जो ॿलु थींदा आहिनि वॾो माण्हू पंहिंजो ॿार सम्झी नुंहं खे बि सेखारे त उहो अॻिते जे लाइ असांखे बि पंहिंजो सम्झंदी ऐं असां बि उन खां कुझु सिखांदासे ऐं उहा बि असां खां सिखंदी त परिवार हिकु एकिता सां हली सघंदो ऐं असां सुठी तरह वेही करे जहिड़े महिल रसोई कंदा आहियूं असां मोबाइल स्विच ऑफ करे छॾिंदा आहियूं ऐं असां टीवी बि बंदि करे ख़ूबु प्रेम सां सही तरह वेही करे रसोई खाईंदा आहियूं नंढो ॿार बि असां वॾनि खे ॾिसी करे सुठी तरह सभु कुझु सिखी वियो आहे